साहित्यिक कवितामे बहुत लोकसभ रहै छै इसभके मन लागै छै कविता पढ़ै छै इसभके ज्यादा अच्छा लगै छै ई भाषा भी अच्छा हइ मैथिलीमे बोलयके चालयके इसभ अच्छा हइ इ भाषामे कवितासभ बोलै छै सभके अच्छा लागै छै जकरा जे अच्छा लगलक पढ़लक बच्चासभके ज्यादा अच्छा लागलक मैथिली भी अच्छा भाषा है बोलना भी चाहिए अच्छा लगतै सभ भाषा का प्रयोग मैथिली करना चाहिए मैथिली व्यक्तियो को मैथिली भाषामे हमलोग कविता या कुछ पढ़ते हैँ कविता पढ़ना भी चाहिए मैथिलीमे हमलोग को अच्छा लगता है साहित्यिक कविता अन्य कलात्मक व्यक्ति भाषाके प्रयोग हमलोग करै छी अच्छा लगै छै इसभमे कवितामे पढ़ै छी ईसभ साथमे रही

कविताके कवितासभ मैथिलीमे पढ़ै छी उसमे जो अबै छै ओसभ समझै छी इसभ समझयके चाही सभकेँ कविता भी पढ़ना अच्छा बा अच्छी है इसका प्रयोग मैथिलीके साथ भी अच्छा से कर सकते हैं मैथिली भाषा सबको अच्छा लगना चाहिए मैथिली ऐसा भाषा है इसे सबको बोलना चाहिए